दैनि थाखायना जोङो दा थिफखल बाहायो जोंनिफ्रायबो सरखारनिफ्राय जेबो सुबिदा गैया गाव गावनो न'आव थिफखल खुरनानै बाहायो मटर बहायनानै माबायो आइयन गैया जेबो गैया जोंनि दैफोरा फिल्टार फिल्टुर खालामनानै जों मोनलोङाखै लोङाखै ओरैनो लोङो जोङो होमब्लाबो जेबो गाज्रि माबा जाफेरथ'वाखै फिल्टार खालामना लोङोब्ला माजों माजों खालामो अन्थाय बाला होनांगोन रिं बायनांगोन होमब्लासो जाहैयो दा जों बेफोरखौ बायनो सुबिदा गैया हारसिंबो जेबो गैया जोंहा दा बेबायदिनो लोंनांनाय थानाङो जोङो खस्थ' मोजां मोनगौ आरो जों मालायनिफ्राय सरखारनिफ्राय बेफोरबायदिखौ मोनब्ला सुबिदा मोनब्ला दा गैया जोंनाव बिदि थिफखलफ्राबो दा न'नि थिफखलब्लाबो आइयन गैयि मोजांखायसो जोङो दा बेखौ लोंनानै थायो मोजां जोंना होमब्लाबो सोरनाबा सोरनाबा थायो सोरनाबा गैया बिदि जायो आरो गामियावब्लाबो जोंना बिराद मोजां सुबिदामोन थिफखलफ्राबो जों दा बेफोरखौनो लोंनानै थानाङो दैफ्राबो जेबो मैला सैला गैया बेलेकनि मानसिफ्रा दुगैनो लुबै लायबावोसो जोंनि दैखौ दा बिराद मोजांसो जोंना बिदिनो रायज्लाय नांगौ खोथाथाय बाथ्राथाय बेलेगफ्राबो बिदिनो माबायो गाज्रि मोनो थिफखलखौ माबा फिल्टार खालामना लोङाब्ला मैला थायो होनना बुङो मानसिफ्रा होमब्लाबो जों उफाय गैयिलाय जेखौ खालामना लोंनाङा आरो ओरैनो लोङो जों दा माना फिल्टार खालाम नाङा दा खम खस्थ' मोनो जोङो ओरैनो लोंनानैखौ दुखु सानो आरो जोङो दै गाज्रिखौनो जों लोंनांबाय होननानै मालायफ्रा मोजां मोजां लोङो सरखारनिफ्राय माबा मोनसे फैब्ला जोंबो गोजोनगौ मोजाङै मोनलोंब्ला एसे एनै माबाबाय गोसोफ्रा सान्थि जागौ दाथ' जों बिदि जों मोनलोङा ना गाव गावनो खुरनानै गाव गावनो माबानानै लोंनाङो जोङो दा खम गोसोआव दुखु थायो आरो मोनलोंथाराब्ला टेपनि सुबिदाफोर मोनना मोना मोजां मोजां सफैना सफैया टेपफ्रा फिल्टार खालामनानै बेफोरबो जों मोनलोङा टेपफोरबो जों होनो हाया सुबिदा गैया दा बेफोरबायदि सुबिदाखौ होयोब्ला मोजां जागौ आरोना टेपनि थाखाय दा गैया हनै जोंनाव रावानावबो जोंनाव नुवा जोंनि गामियाव टेपनि सुबिदाखौ ओरैनो माबायाव गोदोसोनानै दंथारो आरो जों बे गामि मोनसेया